आंथ बेबायदि अवार्कशप क्लासाव संनाय बादाय लायनायनाय बेफोराव थांफेराखै नाथाय होमब्लाबो आं संनाय खावनाय कुकिं एबा सोलोंनो मोजां मोनो गोसो जायो आरो जोंनि खाथि खालानि गलादार दखानदार बेफोरनि संनायखौ नुनानै संनो लुबैयो गोसो जायो जेरै नुडोलस राइस चिकेन फ्राय म'म' बेफोरखौ मा बायदि संनाय जायो बेफोरखौ

माबानो सोलोंनो गोसो जायो नाथाय चिकेन फ्राय खालामनायाव मा मा नांगौ बेफोरखौ दाउ लाबाय ओंखाम माइरं लाबाय माइरं बिदिनो मस्ला मस्लि होबाय